جیسا کہ آپ نے مجھ سے پوچھا ہے کہ آپ علاقائی ریاستی قومی اور بین الاقوامی سطح پر منعقد ہونے والے فوٹو گرافی کے کسی بھی مقابلے میں کس طرح حصّہ لیتے ہیں تو میں آپ کو بتانا چاہوں گی کہ کیا کہتے ہیں کہ مجھے فوٹو نکالنا فوٹو شوٹ کرنا بہت پسند ہے میں ہمیشہ فوٹو نکالتی رہتی ہوں فوٹو گرافی کرتی ہوں اور اور میرا یوٹیوب پہ اِس کا چینل بھی ہے میں اُس میں لوگوں کو بتاتی ہوں کہ فوٹو گرافی کیسے کرتے ہیں اور لوگ اُس کو کافی یوز کرتے ہیں اُس سے فائدہ اُٹھاتے ہیں لوگ اور اُس کے علاوہ میں نا انسٹاگرام پہ بھی اُس کا وہ ہے اُس پہ کافی اُس پہ بھی بتاتی ہوں کہ فوٹو گرافی کیسے کرتے ہیں اور میں اُس پہ فوٹوز وغیرہ بھی ڈالتی ہوں جس کو لوگ ڈاؤن لوڈ کر کے اور نکال کے اُس کو اپنے لیے استعمال کرتے ہیں اِس کے علاوہ جب مجھے کسی مقابلے میں بین الاقوامی میں علاقائی ریاستی کسی بھی اُس میں فوٹو گرافی کسی بھی مقابلے میں حصّہ لینے کا موقع ملتا ہے تو میں سب سے پہلے فام بھرتی ہوں کچھ فوٹوز دیکھتی ہوں وہاں کے جو لوگ ہوتے ہیں اُن سے پتہ کرتی ہوں جس کے بارے میں جانکاری رکھتے ہیں اور اِس طرح سے میں اُس میں حصّہ لیتی ہوں